आरती मैडम बात कर रहे हो नमस्ते मैम नमस्ते मैम आप इतने आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो बच्चे की पढ़ाई जा रही है पेपर पास आने ही वाले हैं बच्च ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई है वही तो वही बच्चे की कॉपी कंप्लीट भी नहीं है फाइल वगैरह भी बननी है अभी कुछ नहीं हुआ है और आप आ नहीं रहे हो स्कूल कल आप आ ही जाना

आप आ ही जाना कल कोर्स कम पूरे बच्चों का भी कोर्स कम्पलीट नहीं हुआ है फिर उनके पेपर भी पास आने वाले हैं यस

आप क्यों नहीं आ मतलब आप इत इतने दिन से क्यों नहीं आ पा रहए थे